यारहं सौ यारहं हज़ार हिकु सौ पंजाहु वीह हज़ार पंज सौ हिकु लखु चालीह हज़ार हिकु सौ छह लख पंजाहु हज़ार